مجھے ہندوستانی فلموں کی اور موسیقی کی خوبصورتی اور متنوعات بہت پسند ہے میں مختلف قسم کی فلموں کو دیکھتا ہوں مثلاً ڈراما رومانس ایکشن اور کومیڈی وغیرہ میرے پسندیدہ اداکاروں میں سب سے زیادہ پسند مجھے شاہ رُخ خان ہیں اور امیتابھ بچن پرینتی چوپڑا پرینتی چوپڑا سلمان خان شامل ہے میں مختلف فلمی گانوں کا لُطف اندوز ہوتا ہوں جیسے تم دِل کو پسند کبھی کبھی عادتوں میں پڑ جاؤں میں اور تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ نہیں گلابی آنکھیں اور گاتا رہے میرا دِل وغیرہ میرے پسندیدہ گلوکاروں میں ہرجیت سنگھ لتا منگیشکر اور کے کے اور موہت چوہان شامل ہیں جن کے گانے بہت بڑھیا ہوتے ہیں اور گانوں میں اگر کے کے اور عمران ہاشمی کی جوڑی جم جائے تو پھر اُن گانوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا